आङो गोसोआव थानायखिनिखो हागोन गोबाव जाबायना दाबो दाबो आं गोसोआव थानायखिनिखौ खोथानोसै

गुरखिया थानाय समाव मोसौ गुमनाय समाव माबा रायजाबायोमोन माहाजोनदो आरो बेनिफ्राय दाहोनाय थानायसाय आमफ्राय गुरखियाखौ गारनानै बियावबो आरो मबावबा मोसौ बुदो मोसौआ उदै बुङाखै होनना रायजानाय जादो इबायदिर' बिदिनो बिदिनो आरो ओंखामखो थाब आखामफोरा थाब दुब्लियाव मोनफैयाब्ला रागा जायोमोन ओरैबायदिनो सोलिना थानायसै आरो सिं जानानैबो थायोमोन माहाजोनजो जों देरहानो हाखायाना बेबायदिहाय जों सिं जानानैबो आङो सोलिबोदों बेथनफोराबो नै मोजाङै मावब्लासो मोजाङै होयोमोन आरो इसे माबाब्लाथाय दरमाहाबो दानजायोमोन खमाय होयोमोन एबायदियै खालामजादो जोंफोर आगोलाव महनसे महनसे महनसेल' बियावनो दाहोना थानोनांदो बेनिफ्राय उनाव आरो इसे गोबां गोबाव थानायाव आर इसे बारायनानै महनसे फारलाब्रै ओरैहाय होदो आरो बारायना होयो बिदिनो

आं न'खरब्रैसो थानांदों न'खरब्रै माहाजोनाव थानांदों आङो बेलेग बेलेग गामियाव बदलायबाय थाजादो बेबायदि ओइ बदलाय बदलाय थादो आरो सोरनियावबो मोजांसिन मोनगोन नामा सोरनियावबा गाहामसिन माहाजोन मोनगोन नामा बेबायदिहाय थाजादो मैसोबो गुमनो मोनदो बे मैसो गांसोबो हानो मोनदो बेबायदिहायबो सेलिदों आर' सोरनावबा सोरनावबा आर सोरनावबा मोसौबो गुमनो मोनदो हाल एगारनानै बेबायदिबो सोलिनानै बोसोरब्रैया आंनिफ्राय सासे बाङालिदो मिस्ट्रि खामानि सिखायनायसै मिस्ट्रि खामानि सिखायनानै न'आव न' बां लुदोंमोन आङो थ्रिस बोसोर